हा मां त सभई तरह जा मसाला इस्तेमाल कंदो आहिया पंहिंजे खाइण पीअण में जॾहिं बि कोई शइ ट्र फ्री ख़ाली वेठो हूंदो आहियां त मूंखे ईंदो आहे की मूंखे मां नयों ठाहियां हुन टाइम मां कुझु नयां नयां प्रयोग बि करे ॾिसंदो आहियां खाधे में हेड थी मिर्च थिया लूण थियो मि मिर्च हेड लूण ऐं ॿियो घणा धणिया थियो एतिरे कई तरीक़े जा मसाला मां विझंदो आहियां आमचूर बि ॾाढो स्वादु पैदा कंदो आहे हुनमें या थूम हुजे या अदरक हुजे वाइबादी लाइ सुठा थींदा आहिनि त इहो माज बि इहो इनजो इस्तेमाल कंदो आहियां कंहिं वक़्त त दालि में बि अगरि थोरो तड़को हिननि जो ॾे त सुठी हुनमें लॻंदी आहे ईअंई तरह मां हर व्यंजन कई बार कुझु नयों में प्रयोग बि करे ॾिसंदो आहियां त हुनमें जीअं अदरक थी थूम थी राई थी हिंग थी इन करे मां अलॻि अलॻि शयुनि में विझी करे इस्तेमाल करे ॾिसंदो आहियां हुन सां वाक़ई स्वादु बि सुठो ईंदो आहे ऐं खाइण में मज़ो ईंदो आहे उ सिहत लाइ बि उहे सुठी साबितु थींदियूं आहिनि